ठीक छिऐ अपन बताबऽ हाँ कोनो काम बा क्या अच्छा मछली आ बहुत ढेर तरहक मछली बा इहाँ पूर्णियामे

हाँ गुद्दा आबै छै इसमे बहुत अच्छा लागैत छै हाँ पोखरि छै हमरा आरके हाँ पोखरिमे सभ तरहकेँ मछली छै जो मछली अहाँ बोलब ओ मछली हम खिलाएब हाँ रेहू मछली छिऐ गोल्डेन छिऐ सिङ्गहि छिऐ माँगरी छिऐ ओ छलऽ नहि चिन्है हाँ हाँ सभसँ अच्छा लगै बा गोल्डेन आओर अऽ रेहू अच्छा लगै छै

हाँ ओ ओ मछली नाम बेस कनिया मछली आओर ढेरा मछली छियै झींगा मछली हाँ आ इचना इचना भी कहै छै ओ मछलीकेन साथ रोटीमे खाइमे बड़े मजा अबै छै आबू ने इहाँ दने हाँ हाँ भूजके आबू ने खिलाएब अहाँकेँ अभी पानि भी जऽब इहाँ आबू जब आबू जब आबू इहाँ तब खिलाएब अऽ आओर किछु इहाँके हाँ आ हाँ हाँ छानके भी खिलाएब आउ तऽ ग्रेबीके साथ भी खिलाएब आओर छानिके भी खिलाएब इहाँ तऽ आबू तऽ सही कब इहाँ आएब आबू नऽ तऽ अभी तऽ बरसातके मौसम छै नदीमे भी बड़ा बड़ा मछली आबै छै हाँ हंँ हाँ आबू ने इहाँ बन्सीमे छिकबै आओर हेइरखामे मारबै महाजाल लेके हऽ हम हम बोललिऐ ने छानिके पहिले खिलाबहक तब उसके बाद चिउड़ाके साथ खिलाबहक हाँ आओर आओर अऽ अण्डा बला अण्डा बला तेल बला मछली भी बाज जो जोन मछलीके नाम बा अमेरिकन हाँ हाँ

हाँ एहनो बा सभ सभ तरहकेँ मछली बा हाँ हाँ बेसी भए जाइ छै ओ एहनो मछली बा हाँ हाँ अऽ एक हमार पोखरिमे एक मछली अछिओ बा ज जकरामे काँटो भी नहि हइ काँटा भी नहि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक है